ہلو کیا آپ سوئیگی کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں جی میں عارف ملک بات کر رہا ہوں دراصل ابھی کچھ دیر پہلے میں آپ کا سوئیگی ایپ استعمال کر رہا تھا تو میں نے وہاں پر ایک آڈر دیا تھا جو کہ ایک کے جی چکن اور ایک کے جی چکن روسٹیڈ کا آڈر تھا لیکن اب میں چکن روسٹیڈ کے آڈر کو ہٹانا چاہتا ہوں اس لیے آپ چکن روسٹیڈ کے آڈر کو ہٹا دیجیے آپ یہ آڈر کتنی دیر میں ہٹا دیں گے اچھا پانچ منٹ میں ہٹا دیں گے ٹھیک ہے میں آپ کا بہت بہت شکرگزار رہوں گا ٹھیک ہے السلام علیکم